میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے جونا صرف جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے کرکٹ کو پسند کرنے کی کئی وجوہات ہیں جو اسے محض ایک کھیل نہیں بلکہ ایک جذبہ ایک تہذیبی روایت اور لوگوں کے درمیان تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بناتی ہے کرکٹ میں حکمت عملی مہارت اور ٹیم ورک کی زبردست جھلک نظر آتی ہے ہر کھلاڑی کا ایک خاص کردار ہوتا ہے چاہے وہ بلے باز ہو گیند باز ہو یا فیلڈر کو اور ہر فیصلہ میچ کے نتیجے پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہی پیچیدگی اور غیر یقینی کیفیت اسے دلچسپ بناتی ہے کرکٹ کا سب سے پرکشش پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑتا ہے چاہے وہ گلی کا ٹینس بال میچ ہو یا بین الاقوامی ورلڈ کپ ہو کرکٹ جذبات جوش جوش و خروش اور اجتماعی جشن کا ذریعہ بنتا ہے دیہی علاقوں میں نوجوان گلیوں یا کھیتوں میں کرکٹ کھیل کر نہ صرف اپنی جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ سماجی میل جول میں بھی اضافہ کرتے ہیں ذاتی طور پر کرکٹ میں مجھے برباد بردباری خود اعتمادی اور قیادت سیکھنے کا موقع نظر آتا ہے ایک